हैल्लो हांजी माराज जिन्ना जनेहा तुस नाप दित्ता हा में मेरा उऐ नेहा सीते हे हुन केह् पता केह् प्राब्लम होई दी कमीजै ई चलो कोई नि मैं करी ओड़गी लेकिन तुसें नाप में उऐ नेहा दित्ता हा में केह् करना हा जनेहा तुसें नाप दित्ता अच्छा कमीच टाइट ऐ चलो कोई नि मैं करी ओड़गी कमीच भेजी ओड़ेओ ना तुस ते में करुड़गी उसी खुल्ला करुड़गी ते प्लाजो केह् लम्बा शम्बा ते नि ऐ कोई जां शैल ऐ लैंथ चलो कोई नि भेजी ओड़ेओ ना में करुड़गी फ्ही उसी खुल्ला करुड़गी कमीचे कन्नै कपड़ा गै घट हा में केह् करना हा नेईं हुन मेरे कोल बी कपड़ा नि ना ऐ फ्ही कमीचे अंदर कपड़ा पाना पौना फ्ही कि'यां करना में कपड़ा भेजुड़ओ ना जां तुस चलो ठीक ऐ कोई नि ठीक ऐ कपड़ा भेजुड़ेओ में करी ओड़गी ठीक